हँ हेलो हम तऽ बाहरी लोक छिअहुँ जे हम घुमय टहलय लेल आयल छी मधुबनी जिला विशेषकर सुनलियै जे छै से ई मिथिलाके जे छै से क्षेत्र जे छै से ओहि लऽ कऽ घुमय लेल आयल छी तऽ जी अपनेके बारेमे हमरा पता कयलहुँ हमरा एतुका जे छै स्वास्थ्य वि विभागके बारेमे जानकारी चाही की केना स्वास्थ्य व्यवस्था छै मधुबनीमे एहिमे किछु अहाँ हमरा मदति कऽ सकै छी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अरे हम टहलय बुलय लेल आयल छी हमरा सङ्गमे किछु लोक सेहो छथि ग्रुपमे आयल छी हम तऽ किछु आदमीके ओहिमे सँ तबियत खराब भऽ गेलनि हँ तऽ मधुबनीके की स्वास्थ्य व्यवस्था छै एहि बारेमे हमरा कोनो आइडिया नहि अछि अपनेके जे छै से टेलीफोन नम्बर जे छै से बोर्डपर मे भेटल हन हॉस्पिटलमे तऽ कहलहुँ अहाँसँ आइडिया लऽ लै छी आ ओहि अनुकूल जे छै से हम अपन पेशेंटकेँ भर्ती करायब जे छै जाहिसँ ओ ठीक भऽ जयतथि तऽ फेर जे छै से हमसभ घुमि फिरि लेब मिथिला एरिया आओर निकलि जायब अच्छा अच्छा ह्म्म अच्छा आ तऽ हम हम हम हॉस्पिटलेके बगलमे ठाढ़ छी हॉस्पिटलमे कोनो डॉक्टर नहि नजरि अयलथि हमरा तऽ पता चलल जे रातिकेँ डॉक्टर साहेबसभ नहि रहै छथिन एहि प्रसङ्गमे अहाँ की हमरा सलाह दऽ सकै छी अच्छा हँ अच्छा जी जी जी जी जी जी तऽ एतय जे छै से हम एतहि वेट करू प्रतीक्षालयमे जी जी धन्यवाद आब हम अपनेक प्रतीक्षामे छी आयल जाउ आयल जाउ